हाइक करने के लिए आपका पसन्दीदा स्थान क्या है जैसे पहाड़ जंगल समुद्र तट आपको बर्फीले पहाड़ घने जंगल सूर्यास्त के बारे में क्या पसन्द है